ریاست کو صحت کے شعبہ میں کافی محنت اور سامان کی ضرورت ہے جیسے کہ بڑے بڑے اسپتال بنانے چاہئیں یہ اسپتال بڑے شہروں میں گاؤوں میں ضلعوں میں بننے چاہئیں اور ان اسپتالوں میں ضرورت کا سارا سامان موجود ہونا چاہیے جیسے بڑے بڑے ڈاکٹر کو رکھنا چاہیے ہر طرح کی بیماری کے ڈاکٹر ہونے چاہئیں نرس ہونی چاہئیں اور بھی لوگ ہونے چاہئیں جو صفائی کا دھیان رکھیں اور بستر کی تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے اور یونانی ڈاکٹر حکیم وید ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہونے چاہئیں آکسیجن مشیینیں ایکسرے مشینیں رنگین ایکسرے مشینیں الٹراساؤنڈ مشینیں رنگین الٹراساؤنڈ مشینیں وینٹلیٹر اسپتال میں ہر چیز مہیا ہونی چاہیے اور ایمبولینس کی ضرورت بھی سہولت بھی اسپتالوں میں ہونی چاہیے اور ایمرجینسی وارڈ بھی ہونے چاہیے اور ساری دوائیاں اسپتال سے مفت میں ملنی چاہئیں تاکہ غریبوں کا بھلا ہو اور اسپتال کے آس پاس صفائی پیڑ پودے ہونے چاہیے اس سے تازی آب و ہوا مریضوں کو ملے گی جس سے وہ جلدی صحت یاب ہوں گے ان ساری سہولیات پر ریاست کو دھیان دینا چاہیے